जय झूलेलाल जी जीअं त असांजो जय झूलेलाल जी जीअं त पहिरां भई छोकिरियुनि खे असांजा वॾा ॿुधाईंदा हुआ अमा साईं भाभा साईं ॿुधाईंदा हुआ की पहिरां त सत थिए न शाम जा त छोकिरियुनि खे ॿाहिरि कोन कढंदा हुआ भई छोकिरा छोकिरियूं ॻिटीअ में रमंदा हुजनि त सॼो ॾींहुं केरु न केरु हिकु न हिकु पहेरो ॾींदो हुओ भई ॿार किथे गॾु त कोनि था रमनि कुझु कनि त नथा कुझु हेठि मथे गार गंध त नथा कढनि उहो सभु ॿुधाईंदा हुआ तंहिं खां त पोइ अहिड़ियूं परिस्थितियूं हूंदियूं की छोकिरियूं ॿाहिरि दरीअ था बिठी हूंदी अने छोकिरा सभु क्रिकेट रमंदा हुआ ॿाहिरि वॉलीबॉल रमंदा हुआ फुटबॉल रमंदा हुआ कुझु बि रमनि पर मुंहिंजी ख़ुदि जी ज कहानी आहे की मां छोकिरे हूंदी हुअमि त मूंखे बि ॿाहिरि न बीहण ॾींदा हुआ दरीअ था बीह मां सभु ॾिसां की कीअं ॿार रमनि था रड़ियूं कनि था पर मां इहो मन में इहो चईंदमि भई छोकिरियुनि ऐं छोकिरनि में हेॾो भेद छो रखियो अथनि तंहिं खां त भॻवानु मूंखे छोकिरो करे हा ने त हीअं धीरे धीरे धीरे धीरे भॻवान खे प्रार्थना कंदा रहियासीं भॻवान छोकिरियुनि जी ॿुधी धीरे धीरे अहिड़ो मुल्क में आहियो टाइम जीअं पंज साल विया ॾह साल विया त छोकिरा छोकिरियूं गॾु स्कूल में ईंदा हुआ सत ॾह जेॾी महिल ॿार ॿाहिरि निकिरे वांदो न हूंदो हो पंहिंजी समुझ हूंदी हुअनि तंहिं खां पोइ जीअं जीअं टाइम ईंदो वियो हींअर त जॉब कनि थियूं छोकिरियूं लेट लेट राति जो अचनि थियूं त बि कुझु क्वॉचन कोनि था कनि माउ पीउ मोबाइल ते चेई छॾो मम्मी अॼु थोरो लेट ईंदीमांई त मम्मी पप्पा खे बि शांति थिए मग़ज़ ते ऐं ॿारनि खे बि भई मां ॿुधाए छॾियो वांदो कोने अने हाणे सुरक्षित महिलाऊं हीअं त सभु नंबर बि आहिनि पुलिस वारनि जा अने सुरक्षित बि हेॾो थी वियो आहे न सभिनी खे समुझ बि हेॾी सुठी अची वेई आहे माना कुझु वांदो कोने पर अॻे खां ने हींअर जे ज़माने में महिलाउनि लाइ लेडीस लाइ ॾाढी माना सुठी सहूलियत थी वेई आहे किथे बि अची सघनि वञी सघनि हींअर त जीअं त ॾिसो था भई मेट्रो ट्रेन बि लेडीस हलाए थी सघे ट्रेन आहे बुलेट प्लेन नेवी आर्मीअ में आर्मीअ में सभिनी हंधु हींअर लेडीस फ़स्ट आहे माना हींअर छोकिरियुनि ऐं छोकिरनि में कोई बि ब भेदभाव कोने हींअर सभिनी में पढ़ण में लिखण में लेडीस ऐं छोकिरनि खे ॿिनि खे भई साम सेम मिले थो मौक़ो केरु हेठि कोने केरु मथे कोने ॿई समानु हिन हींअर कंहिंखे हिकु छोकिरी हूंदी ॿीं छोकिरी ॼमंदी नी त बि चवंदियूं न लक्ष्मी आई आहे अने अॻे त ईंअ चवंदियूं भई हिकु छोकिरी आई वरी ॿीं छोकिरी आई त चवंदी भई दूध पाक वांगुरु खीर में विझी कुझु पीआरे ॿारनि खे मारे छॾींदी हुयूं बली चढ़ाईंदी हुयूं कुझु बि कंदी भई ॿीं धीउ मूंखे छो ॼाई भई हींअर त साम्हूं खां ख़ुशि थियूं थियनि भॻवान धन्यवादु थियूं कनि की भॻवान तुंहिंजो धन्यवादु की मूंखे तूं ॿीं छोकिरी ॾिनई छोकिरा थोरी कुल धारनि था जेड़ा झटि आहे जेतिरो छोकिरीअ ध्यानु रख छोकिरीअ अखि में मम्मी पप्पा खे गोड़ा हूंदा ने त छोकिरियूं उते डुक पाए पाणी पीउ सघंदी पाणी ॾेई सघंदी माउ खे पर छोकिरो साम्हूं निहारींदो हूंदो त पाणी डुक भरे कोन ॾींदो जेको सो पाणि अचनि था पोइ सॼा जालुनि जा ता थी वञनि जीअं जालू चवनि त उथ त उथनि जालू चवनि त वियो त वियो मञनि नथा कंहिंजो त वरी धीउ खे थोरो पेट में बरंदो माउ जे करे पीउ जे करे भाउ जे करे पर छोकिरे खे तुर बि कोन थींदो प्रोपटी में हीअंर हीअं थी वियो आहे प्रोपटी हुजे त धीअ जे नाले थिए थी छोकिरे जे बि नाले थिए थी माना हींअर छोकिरे ऐं छोकिरीअ में कुझु बि भेदभाव कोने हींअर ॿिन्हिनि खे समानु अवसर मिलनि था हा हीअं सची में सची ॻाल्हि आहे